बिज़नेस के दूसरे पक्ष में एक ऑप्सन है जिसे किसान करना चाहेंगे क्यूोंकि जब किसान खेती करते हैं वो शुरुआत के एक महीने करते हैं फिर लाष्ट के एक महीने करते है बाकी जो तीन महीने होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं उन तीन महीनों में किसानों को एक बिजनेस कर लेना चाहिए क्यूंकि इसमें क्या होता है कि बिज़नेस करने से उनका मानसिक संतुलन बढ़ेगा उन्हें घर पे बैठना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अक्सर किसान होते हैं वो साल भर में चार महीने खेती करते हैं और छ महीने बैठते हैं इसलिए वो अपने बिजनेस करते रहें बिज़नेस के लिए मैं सुझाव दूँगा कि बिजनेस में जो भी गेहूँ चावल वगैरह हो उनको अपना एक गोदाम बनाकर बेचें और अच्छी ही क्वालटी वाला रखें क्योंकि अच्छी क्वालटी वाला रखेंगे तो बहुत ही बहुत ही दूर दूर लोगों से आएँगे और और उसके साथ साथ थोड़ा डिस्काउंट वगैरह भी रखें क्यूंकि सब लोग तो इसी दाम पे बोज बेचेंगे कुछ आप नीचे दाम पे बेजेंगे बेचेंगे तो लोग अधिक से अधिक आपके पास आएँगे